मिथिला मे तऽ सब तरहे बुझू जे लड़की सबके आगाँ जाए लेल तऽ नहिये सरकारी इसकुल ईसब प्राइभेट मे जिनका छनि सामर्थ ओ पढ़ि रहल छै मिथिला मे कनी एखनो लड़की सबके आगाँ बढ़ए लेल तऽ नहिये भऽ रहल छै तहन एकटा मिथिला पेन्टिंग छै जे ओहि लायक छथि सएह जा रहल छै मिथलाँचल मे ओतेक आगाँ नहिये बढ़ाए सकैया लोक लड़की के लड़को सब जे सक्षम छथि कनिक ओहए पढि लिख सकै छथि सरकारी मे नहि भऽ रहल छै आ जेहो छै से दूर दूर मे छै तऽ केना ओ पढ़तै जिनका सामर्थ छनि ओ प्राइभेटमे पढ़ा रहल छथि लिखा रहल छथि अपन काज चलाए रहल छथि अपन की कएल ओना तऽ कोनो नहि योग छै जेकी लड़की सब कऽ सकए